हाँ जी हाँ जी मोबाइल शॉप से ही बात कर रहा हूँ जी मिल जाएगा देखिए वर्तमान में तो आईफोन फोरटीन प्रो है ये बहुत अच्छा चल रहा है बहुत ज़्यादा सेल हुई है इसकी लेकिन अभी एक नया मॉडल और आया है आईफोन फिफ्टीन प्रो प्रो मैक्स फिफ्टीन आ गया तो फोरटीन के ऊपर फिफ्टीन ले लीजिए आप देख लीजिए जी फोरटीन में तो नॉर्मल आईफोन वाला चार्जर लगता है लेकिन फिफ्टीन में सी टाइप का दे दिया है टाइटेनियम की बॉडी है फिफ्टीन में और फोरटीन में जो शुरुआत से चली आ रही है वही है लेकिन प्रोसेसर फोरटीन का दमदार है बैटरी बैकअप फोरटीन का ही अच्छा है कैमरा तो दोनों में सेम ही है फिफ्टीन में भी यही है और फोरटीन में भी यही है कैमरा का के ऊपर यदि आप फिफ्टीन खरीदें तो मत खरीदिए फोरटीन प्रो मैक्स में वही कैमरा है वही फिफ्टीन में हाँ जी बैटरी दोनों में सेम पैंतालीस सौ एम एच का ही है नहीं दोनों में चेंज है लेकिन फोरटीन प्रो मैक्स का दमदार है फोरटीन प्रो वाला फिफ्टीन का नार्मल प्रोसेसर है जी जी फोरटीन प्रो मैक्स पड़ेगा आपको एक लाख पंद्रह हजार के समथिंग में और फिफ्टीन प्रो मैक्स आपको एक लाख बीस हजार का पड़ेगा और फिफ्टीन प्रो मैक्स आपको एक पच्चीस का पड़ेगा हाँ जी और आप एक बार यहाँ पे हमारी शॉप पे विजिट कीजिए आपको और भी सारे से कोई और यदि आप आते तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा यदि कैश में फोन लेते हैं तो हाँ जी खुली हुई है आप दो घंटे बाद आ जाइए ठीक है जी ठीक है आप दो घंटे बाद आ जाइये मैं वैट कर रहा हूँ आपका